असांजी ज़िंदगीअ में पाणी तमामु ज़रूरी शइ आहे पाणी पाणी जंहिं बग़ैर असांजो गुज़ारो कोन्हे पाणी शुरू थींदे ई ॾींहं जी पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे पाणी पीअण जे लाइ पाणी खाधो ठाहिण जे लाइ पाणी सनान जे लाइ ऐं पाणी हर शयुनि जे लाइ ज़रूरत हूंदी आहे ऐं पाणी जे बग़ैर असां ज़िंदगी जी कल्पना बि नथा करे सघूं पाणीअ जो असांजे जीवन में तमामु वधीक योगदान आहे जंहिं असांखे पाणी न मिलियो त असांजी नथा सघूं ऐं तव्हां बि ॾिसी सघंदा जंहिं बि ग्रह में खोज थींदी आहे त सभिनीनि खां पहिरियूं उहो ई ॾिठो वेंदो आहे छा उते पाणी आहे जंहिं पाणी हूंदो त जीवण बि पक हूंदो